तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सरकारी नागरिक सेवाओं के बारें में तो सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली बहुत सी नागरिक सेवाऍं हैं उन में जैसे गाँव की बेटी योजना है लाड़ली बहन योजना है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है काफ़ी ज़्यादा लायसेंस वाली योजनाऍं हैं प्रमाण पत्र वाली शिकायतें तो ये योजनाऍं बहुत सारी हैं जैसे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की बात करें यह छात छात्रों के लिए है ये उनकी छात्रवृति से संबंधित जैसे कि छात्र हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है जो पढ़ रहे हैं उनके घरवालों के पास पैसे नई हैं पढ़ाने के लिए तो वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं विद्यालयों में तो वहाँ पर क्या है उनके लिए छात्रवृति प्रदान की जाती है ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकें इसके अलावा महाविद्यालयों में फ़ीस जब भरते हैं वो तो उनको एक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना वाली योजना के तहत उनकी पूरी जो भी फ़ीस है उनकी जो भी पूरी जो फ़ीस होती है वो कट जाती है मेरा मतलब है जो भी है फ़ीस मुख्यमंत्री मेधावी योजना के ज़रिए पूरी माफ़ हो जाती है इसके अलावा बात करेंगे शिकायत के बारे में जो शिकायत वाली योजनाऍं हैं उस में अपन हेल्पलाइन नंबर है एक उस पे कॉल कर के अपन शिकायत भी कर सकते हैं जैसे एक सी एम का जो हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पर हम अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं वहाँ पर हम अपने एक सौ आठ नंबर जो भी है डायल कर के अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं कि हमें ये ये समस्याऍं हैं यहाँ यहाँ हमें समस्याऍं आ रहीं हैं तो उनके द्वारा कई सारी योजनाऍं चलाई जा रहीं हैं तो ये है हमारी योजनाऍं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हुई परमिट योजना हुई लाइसेंस योजना हुई प्रमाण पत्र शिकायतें ये सभी योजनाऍं इसके अन्तर्गत आती हैं